मेरा पसंदीदा मौसम ठंडी है ठंडी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ठंडी मे हमारा दिमाग फ्रेश रहता है और जब हम आग की तपन को लेते है हमें इतना अच्छा लगता है ठंडी में हमें हर चीज करने में बहुत अच्छा लगता है ठंडी में बहुत अच्छे अच्छे से भूख लगती है बहुत अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने मे ठंडी मे बहुत मजा आता है और ठंडी मे जब दोस्तों के साथ कुड़कुड कुड़कुड करो और भी अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है घर मे और नींद बहुत ही प्यारी आती है मैं क्या बताऊं और हम लोग ठंडी मे मकई घुस के खा सकते है और इतना आनंद आता है रात के समय में इतना अच्छा लगता है और हमारा ठंडी मे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है हमें ज़्यादा बीमारी नहीं होती है हम सही से रहते है